हिथे वेझे में वेझो माथेरान आहे माथेरान जे हेठियां निरल स्टेशन आहे हुते पहाड़ आहिनि हिते मां हिकु भेरो पहाड़नि ते चढ़ी करे वयो हुउसि हिते ट्रेन बि आहे पर मां पहाड़ ते चढ़ी करे वयो हुउसि हिते घुमण लाइ जाम सुठी जॻहि आहे मां हिते जाम दफ़ा वयो आहियां फैमिलीअ सां बि वियो आहियां दोस्तनि सां बि वियो आहियां कॾहिं कॾहिं मां अकेलो बि वियो आहियां हिते वञण खां पोइ हिते मां बांदर आहिनि मां बांदरनि सां बि जाम खेॾियो आहियां हिते घोड़ा आहिनि मां घोड़नि ते वेही करे हुते मां घुड़ सवारी कई आहे इते जाम जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि घुमण जे लाइ हिते सुहिणियूं सुहिणियूं जाम सुठियूं जॻहियूं आहिनि वाटरपूल आहे गेम्स आहिनि ॿारनि जे लाइ हिते रूम बि आहे रहण लाइ माण्हू हुते रही बि थो सघे हिते मथे जाम चढ़ान आहे मथे चढ़ण खां पोइ हिते हेठि ॾिसूं त असां हेठि जाम जेके वॾियूं वॾियूं गाॾियूं आहिनि उहे जाम घटि घटि ॾिसणु ईंदियूं आहिनि जाम नंढियूं नंढियूं ॾिसणु ईंदियूं आहिनि ऐं हुते जाम हवा पाणी जाम सुठो आहे माथेरान में घुमण खां पोइ ॾाढो मज़ो ईंदो आहे बारिश वग़ैरह बि सुठी पवंदी आहे हुते जाम सुठो आहे घुमण जे लाइ हुते वञण खां पोइ मूंखे जाम मज़ो आहियो जाम सुठो लॻो मां हिते हमेशा वेंदो आहियां घुमण जे लाइ दोस्तनि सां वेंदो आहियां फैमिली सां वेंदो आहियां कॾहिं कॾहिं मां अकेलो बि निकिरी वेंदो आहियां एॾो जाम सुठो हुते सुहिणी जाम सुठी जॻहि आहे हुते घुमण जे लाइ